ہمارے ثقافت میں خواتین کا علاج کچھ اِس طرح سے ہوتا ہے جیسے پیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے پیڈ کا استعمال ہوتا ہے اور کچھ دوائیں ہوتی ہے اُس سے کیا جاتا ہے خیر کے دوران خواتین کو کچھ عمل کرنا چاہیے جیسے کہ وہ بہت ہی چٹپٹے چیزیں نہ کھائیں اور تھوڑا صحت کا خیال کریں کیوں کہ اِس سے جو ہے وہ مدّت لمبی ہو سکتی ہے جی حفظانہ صحت اور صحت کے بارے میں بہت آگاہی ہے آج کل بہت زیادہ لوگ سائنس ترقی کر چُکی ہے تو مڈیکل سائنس تو اِس وجہ سے بہت زیادہ آگاہی ہے طرح طرح کے ایک سے ایک اچھے اچھے مڈیکل پیڈ آتے ہیں پہلے لوگ گھر کا کپڑا استعمال کرتے تھے تو اِس سے بیماریوں کا زیادہ خطرہ رہتا تھا اب سیف سرکشید جو ہے پیڈ آتا ہے اِس سے لوگ جو ہے لگا لیتے ہیں تو دوائیں بھی آ گئی ہیں دوائیں مُفید دوائیں رہتی ہیں تو اِس سے بھی فائدہ ہوتا ہے